ہیلو اولا ٹیكسی مجھے آپ كی ٹیكسی بكنگ چاہیے كیا آپ ہمیں دہلی سلیم پور تک پک اپ كر سكتے ہو ہم پاںچ لوگ ہیں ہمیں دہلی سیلم پور كسی ارجنٹ كام سے جانا ہے كیا آپ ہمیں بائیس اگست دو ہزار تیئس صبح سات بجے پک اپ كر کر سكتے ہو ہمیں ارجنٹ جانا ہے كیا آپ ہمیں گوتم بدھ نگر سے پک اپ كرسكتے ہو ارجنٹ جانا ہے كسی كام سے لیٹ تو نہیں ہوگا آپ ٹیكسی لے كر آجاؤ گے نہ ہمیں ارجنٹ جانا ہے اگر آپ نہیں آ سكتے تو ہمیں ابھی بتا دیجیے ہم كوئی اور ٹیكسی بک كر لیں گے كیوںكہ ہمیں بہت ارجنٹ جانا ہے كیا آپ آ سكتے ہو